जीअं त अॼु जे दौर में सिंधी ॿोलीअ जो नामो निशान घटि जी वियो आहे पहिरें असांखे शुद्ध सिंधी ॻाल्हाइणु हुजे हां पर हाणे असां मिलियल धर्मनि सां गॾु रही ओतिरी शुद्ध सिंधी नथा ॻाल्हायूं सभु तंहिंमें असां कुझु अख़र हिंदीअ जा इस्तेमालु था करियूं त कुझु अख़र अंग्रेजीअ जा इस्तेमालु था करियूं ऐं अॼुकल्ह जा नंढा बि सिंधी ॻाल्हाइनि कोन था